हैलो वंदना जी तुस आई दी हियां अस्पताल साढ़े तुसेंगी में सुनेआ कि घबराह्ट बनी रौंह्दी ऐ केह् परेशानी ऐ बड़े दिने दी हून तुसें मिगी सनाया में कल तुंदी रपोर्ट पढ़ी उस च लिखे दा हा कि तुसें घबराह्ट होंदी परेशानी होंदी क्हाली होंदी ते भुक्ख निं लगदी एह् कदूं दा होआ दा तुसेंगी किन्ने दिन होई गे साल होई गे म्हीने दो होई गे दिक्खने गी तुस लग्गै नी ओ पढ़ियां लिखियां तुस इन्नियां लटरमस्त ओ तुसें चैक करवाना जरूरी नेई समझेआ इन्ने डाक्टर मड़ो कोई इक अस्पताल थोड़ी ऐ अच्छा ओह् मसला हा एह्दा मतलब कि तुस अपने दिनचर्या च गै ब्यस्त रौह्ने ऐ नी तुसें जेह्के शैल डाक्टर होंदे नेई उ'नेंगी चेक करवाई लैना चाहिदा क्योकिं हून फ्ही तुसें पूरा दिन कम्म गै करना होंदा अपना फ्ही के आखदे दमाक दा ठीक होना जरूरी ऐ नी इ'या क्हाली होंदी ते बदां बेहोश गै रौंह्दा जाना पौना जाने बगैर कोई चारा गै नेई ऐ कोई होर तां ते तुस उत्थुआं केह् आखदे पढ़ियां लिखियां न इन्नियां तुसें सगुआं लोकें गी प्रेरित करना चाहिदा कि अगर बमार होवो ते डाक्टरै गी दस्सना चाहिदा उंंदे कन्नै गल्लबात करनी चाहिदी जेह्दे कन्नै रलीफ थ्होंदा आदमियै गी बड़ा आराम थ्होंदा अग्गुं अगर परेशानी होऐ नेही ते झट्ट डाक्टरै कश जाना चाहिदा असेंगी मतलब करने आं असें में बस लोकें गी करनी हा प्रेरित पर चलो इयां इत्थैं गै पता लगदा ऐ के तुस कम्मै गी ज्यादा म्हत्तब दिन्नी आं ते अपने आप गी थोह्ड़ा घट्ट दिन्नी आं हां नेईं ठीक ऐ ऐ ग्रांऽ च जेह्डे लोक होंदे इयै एह् उंदी ख़ासियत होंदी अच्छा तां मिगी सनाओ हां थुआढ़े घरै कश किन्ने अस्पताल न ते लोकें दा गुजारा होई जंदा ऐ उस डिस्पेंसरी बिच्च ओ हो ओ हो चलो कोई गल्ल नेईं लेकिन थुआढ़ा पक्का ईलाज कीता जा ते तुदीं कोई रिपोट बनाइयै बाह्र भेजनी बाह्रा दा डाक्टर तुसेंगी बाकायदा चेक करग दिक्खग कि तुसेंगी समस्या की ऐ ते बाकी मतलब कि थआढ़े ने गल्ल करियैऐ बडा गै शैल लग्गेआ शुक्रिया